جی ہاں میں ایسے اسکول میں پڑھتا تھا جہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ورزش اور صحت پر بھی پورا دھیان دیا جاتا ہے ورزش انسان کے لیے بہت ہی اہم عمل ہے ورزش صحت اچھی طرح اچھی طرح رہتی ہے اور اس ورزش میں دوڑنا شامل ہے یوں تو ہم جو کھیل کھیلتے ہیں اس میں دوڑ بھی شامل ہے اور ہم ہر روز صبح بہت دور تک دوڑتے ہیں روزانہ ہم کئی کلو میٹر تک دوڑتے ہیں لیکن اس دوڑ کے علاوہ ہم کبھی کبھی دوڑ کا مقابلہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے اسکول کی طرف سے یہ دوڑ کا مقابلہ کرایا جاتا تھا اور اس میں جو فسٹ آتا تھا اس کو اسکول کی طرف سے اور پرنسپل کی طرف سے بہت انعام دیا جاتا تھا ایسا ہی ایک دوڑ کا مقابلہ ایک بار پندرہ اگست کے دن ہوا تھا اس میں بہت سارے بچوں نے حصہ لیا تھا میں بھی اس میں شریک تھا کیونکہ میں روزانہ دوڑتا ہوں تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں بھی حصہ لوں شاید میرا نمبر پہلا ہو جائے اور میں انعام حاصل کر لوں اس دوڑ کے مقابلے میں تقریباً پندرہ بچوں نے حصہ لیا تھا اور بہت ہی زیادہ بھیڑ تھی اس کو دیکھنے کے لیے جب مقابلہ شروع ہوا تو بہت زیادہ شور تھا ہر طرف بھاگو بھاگو کا شور تھا میرے دوست مجھے ہمت دلا رہے تھے وہ چلا رہے تھے اور میں دوڑ رہا تھا اس دوڑ کے مقابلہ کو میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں ایسے مقابلے مجھے بہت پسند ہیں جس میں مجھے کسی گروپ کے ساتھ دوڑنا پڑتا ہے گروپ کے ساتھ دوڑنے میں الگ ہی مزہ ہے یہ بہت اچھا تجربہ تھا